हेलो जैकी प्लाज़ा होटल भाऊ मां तव्हांखे कलाकु अॻु खां तव्हांखे ऑडर कयो हुओ टे पुलाउ चारि रायता तव्हां उहे अञा ताईं न मोकिलिया आहिनि इहो छा आहे भला अञा घणी देरि लॻंदी लॻे थो तव्हां आडर ई विसारे छॾियो आहे पहिरियों त ऐड्रेस भुलिजी वियो वरी ऐड्रेस लिखायांव पोइ अञा हाणे घणी देरि में ईंदो असांखे बाबा मंझंदि जो टाइम थी वियो आहे रोटी खाइण जो टाइम थी वियो आहे रोटी खाईंदासीं तंहिंखां पोइ गोरियूं बोरियूं वठंदासीं महिरबानी करे जल्दी मोकिलियो ईअं न कयो असां हूंअं त घर में सभु कुझु ठाहींदा आहियूं पर हाणे अॼु देरि थी वई महिमान बि अची विया इन करे तव्हांखे आडर ॾिनो आहे ऐं आडर टाइम ते न पहुचे त पोइ मतिलब ई न आहे न ॿाहिरां घुराइण जो इन खां त असां घर में ठाहियूं हुआ उहो वधीक जल्दी ठही वञे हा त अञा ताईं हाणे तव्हांखे ईअं कजो टे पुलाउ चारि रायतनि सां गॾु चारि पापड़ बि मोकिले छॾियो उन जा पैसा कोन ॾींदीमांव एॾी देरि लॻाई अथव असां वेठा आहियूं बुख ते जॾहिं तव्हां मोकिलींदव तॾहिं खाई करे असां वरी गोरियूं बोरियूं फकींदा से बीपीअ जूं ईअं त न कयो न वरी ऐं हूंअं घर में हुजूं हुआ त अञा ताईं असां सुम्ही बि पिया हुजूं हा महिरबानी करे जल्दी मोकिलियो